हमारे पास जैसे बुनाई सिलाई के लिए धागे हैं मशीन है वो तो है लेकिन इस काम में और बेहतर बनने के लिए हमें जैसे कुछ सुविधाएँ जैसे उनके कुछ पार्ट्स सिलाई मशीन के धागे है मशीनों के कुछ मिले हमें तो और बेहतर होता है जैसे धागे वग़ैरह ऊन वग़ैरह और जैसे उसकी सुई रहती है मशीन की और जैसे उसमें लाइट की सुविधा हो मशीन में जैसे सिलाई मशीन में है तो उसमें कुछ जैसे पाँव से चलाने की भी रहती है और जैसे लाइट की सुविधा रहे उसमें तो जल्दी होता है मसीन रहे मोटर रहे मोटर वाली रहे वो सिलाई मशीन तो जल्दी काम करती है और समय भी बचता है हमारा इसलिए वो अच्छे बढ़िया चलती भी अच्छी है